हूअं त सरकारि जे तरहा तरफ़ा अलाई योजिनाऊं हलनि पेयूं जेके ग़रीबु माण्हुनि लाइ आहिनि असां त कंहिं सरकारी योजिना में भाॻ कोन वठंदा आहियूं पर पंहिंजे कम जे पंहिंजे कम वारी मायुनि जे थ्रू असांखे ख़बर पवंदो आहे जीअं सरकारि जी मिड डे मील योजिना आहे और माइनि खे ई ह ह हक कमु करण सेखारींदा आहिनि सिलाई बुनाई हिकिड़ो मुंहिंजो ॿियो माईअ जो पुटु आहे हुनजो उहो मिस्त्री जो कमु सिखे पियो न कारपेंटर जो जेके कोन हथौड़ी लोहा हलाईंदा आहिनि त हुन सां हुनखे हुन हिकिड़ो कोर्स बि कयो ॾह ॾींहंनि जो और उनस हुनखे अढाई हज़ार रुपया बि मिलिया औज़ार वठण लाइ जंहिं में हथौड़ी छैनी त ही सभु ॿुधाईंदा रहंदा आहिनि त लाभ त हिननि खे सरकारि इलाही थी ॾिए पैसो बि ॾिए थी हर महीने महिला योजिना कन्या विवाह योजिना में हिननि खे पैसो मिलंदो आहे और पढ़ाई लाइ पैसो मिलंदो आहे गर्भवती जालुनि खे सरकारी सुविधा मिलंदी आहे रोटी मिलंदी आहे और जेके जॉब कंदियूं आहिनि हुननि खे बि टे महीना प्रेग्नेंसी अवकाश मिलंदो आहे आफ़्टर डिलेवरी जो और खादो बि इन्हनि खे फ़्री मिलंदो आहे अनाज बि जॾहिं सभु करोना जो टाइम आयो सरकारि ग़रीबनि खे पंज किलो राशनु जेको फ़्री ॾे थी प्रत्येक व्यक्ति जे हिसाब सां उहो बि अञा ताईं मिलेनि पियो त हिननि खे त घणेई सरकारी योजिनाऊं आहिनि जेको हिननि खे लाभ मिले थो पर हिननि खे उहो लाभ पंहिंजे गांव जे प्रधान जे द्वारा मिलंदो आहे प्रधान जॾहिं हुता हुआ पास कंदो आहे हस्ताक्षर करे त हिन माण्हुनि खे मिलंदो आहे पर मोदी योजिना जे तहत ई आहे कि हिननि खे सभिनी जो बैंक अकाउंट खुली वियो आहे त हुननि में इन्हनि खे पैसा अची वेंदा आहिनि त योजिनाऊं घणेई आहिनि सरकारी योजिनाऊं जंहिं में ई त सभु घणेई लाभ वठनि थियूं और हिननि खे घणेई लाभ मिलनि था तव्हांजे थ्रू असां सरकारि खे विनती कंदासीं कि असांजे मिडिल क्लासनि लाइ बि कुझु ग़रीब योजिना चालू करे त असांखे बि कुझु हुनजो लाभ मिले बाक़ी मेहरिन लाइ नौकिरनि लाइ मिस्त्रिनि लाइ कुलिनि लाइ जेके झुग्गी झोपिड़ी में रहनि था हुननि जे ॿारनि लाइ हुननि जी धीअरुनि जी शादियुनि लाइ हुननि जी पढ़ाई लाइ घणेई सरकारी योजिनाऊं आहिनि और हुननि में हुननि खे घणेई लाभ मिले थो